ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں اس وقت بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں ان میں سے کچھ بہت زیادہ مشہور ہے اور کچھ زیادہ مشہور تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کھیلے جاتے ہیں جو کھیل ہمارے ملک میں بہت مشہور ہے ان میں کرکٹ ہے اور فٹ بال ہے کبڈی ہے ٹینس ہے وال ہالی بال ہے ہاکی ہے کرکٹ ہمارے ملک میں بہت ہی زیادہ شوق اور لگن سے کھیلا جاتا ہے یہ ہمارے ملک کے ہر کونے کونے میں کھیلا جاتا ہے اور اس کرکٹ کے کھیلنے ہمارے ملک کو عالمی سطح پر بہت زیادہ شہرت سے نوازا ہے اس شہرت کی وجہ سے ہمارا ملک کرکٹ کے کھیل میں سب سے اونچا مانا جاتا ہے پچھلے چند سالوں میں کرکٹ نے ہمارے ملک کو بہت شہرت سے نوازا ہے کیوںکہ اب تک ہمارے ملک ہندوستان نے دو ورلڈ کپ جیتنے کا مقام حاصل کیا ہے اور اس طرح وہ دنیا کے ان بڑے ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے کرکٹ میں ورلڈ کپ حاصل کیا ہے اور اس ورلڈ کپ کو حاصل کر کے ہمارے ملک بڑے بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے جن کھیڑاڑی کھلاڑیوں نے کرکٹ کو اپنا سب کچھ دیا اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس کھیل میں اپنی قربانی پیش کی ہے ان میں سچن تیندولکر ایک بہت بڑا نام ہے جس نے ہمارے ملک ہندوستان کی کرکٹ اور کھیل کو اپنی محنت اور لگن اور کامیابیوں سے خوب نوازا ہے اسی طرح دوسرا نام ہے ایم ایس دھونی جس نے اپنی کپتانی میں ورلڈ کپ ہندوستان کو دیا ہے اس طرح بہت سارے نام ہے جیسے وراٹ کوہلی محمد سمیع ظہیر خان یوسف پٹھان عرفان پٹھان سوربھ گانگولی روہت شرما وغیرہ بہت سارے نام ہے جو ہمارے ملک کے بہت مشہور کھلاڑی ہے اور جن کی محنت اور لگن کی وجہ سے اس ملک نے دو بار ورلڈ کب کو حاصل کیا ہے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے